मैथिली भाषा जे छै अपनसभके जे छै मातृभाषा भेल मैथिली जे मधुर भाषा मधुरसँ मधुर भाषा जे छै मैथिली भाषा भेल जे से सुनइयोमे नीक लगैए जे हम जे कतहु जाइतो छी मैथिली जगह मधुबनी जिलामे कतहु भी जाइत छी तऽ ओतय जे छै लोकसभ जे बजैत छै अपना मतलब एकदूसरेमे बात करैत रहैत छै तऽ हमरा बहुत सुन्दर लगैए सुनयमे हुनकरसभके बात जेभी मतलब हुनकरसभके कोनो भी बातो जे करैत छथिन ने तऽ हमरासभके लगैए जे मजाके करैत छथिन मजाको करैत छथिन तऽ पूरा लगैत छै जे मधुरे भाषासँ मतलब करैत छथिन सीरियसो जे भऽ जाइत छै जे भऽ जाइत छै ने तऽ ओकरासभके मतलब लागैत छै जे मजाके करैत छथिन हमरासभके लेकिन ई बहुत नीक लगैए मैथिली भाषा प्रिय हमर बहुत मैथिली भाषा छै आ ई मधुरसँ मधुर भाषा ई भेल गाली एहिमे कोनो गाली दयके कोनो मतलब बाते नहि छै